دلی میں فنون اور دستکاری کا شعبہ ماحول اور اخلاق کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کاریگروں قدرتی اور ماحول دوست چیزیں جیسے پاس کپاس اور ریسائیکل کیا گیا سامان استعمال کرتے ہیں وہ مناسب تجارت پر بھی عمل کرتے ہیں جس میں کاریگروں کو اچھے پیسے اور محفوظ کام کی جگہ دی جاتی ہے کچھ ادارے کاریگروں کو نئی ترغیب دیتے ہیں تاکہ وہ پرانی فنون کو آج کے دور کے مطابق بنا سکیں اسی طرح نہ صرف ثقافت زندہ رہتی ہے بلکہ ماحول کا بھی خیال رکھا جاتا ہے